नमस्ते अरे मैं सुना कि आपका सिनिमा बहुत ही अच्छा है बो बहुत दूर दूर से उसका नाम सुना हूँ तो मुझे टिकट चाहिए थी तीन लोगों की

जीमा मूवी देखना है जीवा मूवी का जी जी जी जी जी हाँ बालकनी में तीन टिकेट बताइए कितने कितने का है उसका क्या व्यवस्था है उसमें क्या क्या व्यवस्थाएँ हैं

जी और बीच में बीच में लंच टाइम वह तो कुछ क्या मिलता है लंच में

जी जी जी ठीक है बताइए तब कितना लग रहा पैसा उसका बुक कर दीजिए तीन टिकट चलिए तो यह कहाँ कहाँ पर है यह

जी चलिए ठीक है और कौन सी मूवी है जो बढ़िया है उसको देखने में जी वह मतलब कितने टाइम का है कितने घंटे का है उसका टाइम कितना है मतलब कितने बजे से चालू होता है टी वी आपका जी कितने बजे से मतलब जी तो उसमें क्या व्यवस्था है जी उसमें व्यवस्थाएँ क्या हैं लंच उंच बढ़िया से मतलब ए सी उसी है ना

ली थी जी ठीक है आप उस पर बुक कर दीजिए तीन टिकट हाँ

फ़ैमली के साथ आएँगे जी जी नहीं फ़ैमली के साथ नहीं तीन लोग रहेंगे जी जी

वही है अखिलेश के नाम से कर दीजिए और दो लोग और उसके बाद अखिलेश